आङो खाथिनि गामियाव थांनायनि मेन उदेस्यआ जाबाय आं सासे बि एल अ दा बि एल अ हिसाबै आङो खाथि खाला थांबाय थानो गोनां जायो खारन बयनिबो खाथिनि गामिनि नखरफोराव गासै नखरावनो आङो हाबबाय थानो गोनां जायो कारना जाबाय बे नखराव जिदाइन बोसोर बैसोनि मानसि दं नामा सोरबा सोरबा हिन्जाव गोदान हाबा जाफैदों नामा सोरबा थैबाय नामा बेफोरखौ सुलाद लानो थाखाय आङो सानफ्रोमबो थांनो गोनां जायो बेवहायबो सोरनिबा बिदा फंबाइया आलादा जाबाय नामा जुदि आलादा जाबायब्ला बेसे गोबावसै दा आलादा लुखारबाय नामा लुखारबायबा बेसे गोबावसै दा लुखारनायनि उनाव भट नि जेनाखि हाउस नाम्बार बेफोरखौ सोलायगोन नामा सोलायोब्ला मा रखम खालामनांगोन मा मा डकमेन्टस नांगोन बेफोरखौ आङो सानफ्रोमबो सानफ्रोमबो नङाब्लाबो माने मासाव खनसे बा मास मोननैजों खनसेखौ आङो गिदिंबाय थानो गोनां जायो सोरबा बिदिनो गोदान नाम जइन भट आव नाम लगायनो सोरनिबा बैसोआ आथार' बोसोर जाबायब्ला आं बिनि भटार भटार कार्ड पेन कार्ड कालेक्सन खालामनानै आं आंनि मबाइल जोंनो आङो अनलाइन थ्रयै आं एप्लाइ खालामनानै होयो आरो आं भट आव एप्लाइ खालामनाय माखासे माबाफ्रा बेयो भटार आइकार्ड आ फ्राय आंनावनो सफैयो दा आंनाव सफैनाय हिसाबै आंनो सोर सोर एप्लाइ खालामदों सोर सोरखौ सोर सोरनि फैदों भटार आइकार्ड आ बिनि न' न' थांनानै हैनाय जायो दा हैनाय लोगोसे बिथांमोननि बे नखरफ्रा माबोरै दं माबोरै गैया आं बेफोरखौ फ्राय सुलाद लानाय जायो बेजों लोगोसे सोरनावबा लोमजानाय साजानाय दंबाय बायोब्ला आं बिसोरजों रायज्लायनानै आं जा हायो फरामर्च होबोनाय जायो बेजों बेल' नङा फ्राय आं गामियाव बेरायनाय जायो आंनि खाथि खाला गामि जेन'बा दरब्रै दरबा दङ दा बेफोरनि नखर नखर थांनायानो जाबाय थायो दा बिसोरनाव थाङै थाङै आङो बहुत खोथा सावरायहैयो भट निबो सोमोन्दै बा नखरनि सोमोन्दै बा गामियारिनि सोमोन्दै बा सोर सोर गथ'फ्रा माबायदि फरायदों बहा फरायदों बेफोरनि बागै सावरायलायबाय थानाय जायो